हमारे यहाँ जो हेल्थ सिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है वो न तो ज़्यादा अच्छा है और न हीं ज़्यादा खराब है यहाँ पे मेडिकल तो है लेकिन काफ़ी दूर दूर मेडिकल है और वहाँ पे हर तरीके की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं तो अच्छी किस्म की दवाइयाँ हैं वो हॉस्पिटल के पास जो मेडिकल हैं वहाँ पे उपलब्ध हैं बात किया जाए हर तरीके के यहाँ पे क्लिनिक नहीं हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी क्लिनिक नहीं हैं छोटे छोटे क्लिनिक हैं इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और जो हॉस्पीटल हैं वहाँ पे बहुत ज्यादी लम्बी कतारें लगी रहती हैं और धीरे धीरे जो हमें पर्ची कटवा के धीरे धीरे हमें नम्बर मिल जाता है ऐसे करने से बहुत ही असुविधा होती है क्योंकि मरीज़ कब अचानक तबियत खराब हो जाता है लेकिन भीड़ होनो के चक्कर में हमें जल्दी हमें सीट नहीं मिलता है इसको सुधारने के लिए हमें जगह जगह पे गौर्मेंट से अप गौर्मेंट को जो जगह जगह पे हॉस्पीटल खुलवाना चाहिए और हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डॉक्टर को रखना चाहिए जो पेसेंट को समझ सकें और उनका अच्छे से इलाज कर सकें और वो हॉस्पीटल से सम्बंधित सुवि सु सुविधाएं दे सकें ये सभी चीज़ जो हमारे भारत सरकार को करनी चाहिए